हाँ मैं रेडियो पर समाचार सुनना पसंद करता हूँ और आल इंडिया रेडियो पर जो समाचार आते हैं उस पर मैं समाचार सुनता हूँ और यहाँ की जो और जो भी सामाजिक स्तर की खबरें रहती हैं उन ख़बरों को जादा सुनता हूँ और देश में राजनीतिक स्तर पर क्या घटनाक्रम चल रहे हैं उन घटनाओं के बारे में जानने में रुचि रहती है कि राजनीति किस मोड़ पर रह रही है हमारी बड़ी बड़ी पार्टियाँ किस क्षेत्र में काम करती हैं और उनके तरीके क्या हैं और कौन सा बड़ा नेता अपनी बातों में क्या कहना चाहता है सारी बातें सुनकर उस पर हम रुचि रखते हैं और सुनते हैं और समझते हैं